हॅलो आदीती आयक गो म्हाका म्हाका मात्शें काम आसलें तुजे कडेन हांव म्हाजो तो पयलीचो नंबर आशिल्लो पळय तो डिजिलॉकराक कनेक्टेड आशिल्लो तो तो तो नंबर न्हू सद्द्या बंद पडला कळ्ळें न्हू आनी तो पयलो म्हज्या मावशेचो मावशीचो नंबर आशिल्लो आनी तेणी म्हाका ते सीम कार्ड दिल्ले सो आतां न्हू हांवें म्हजे म्हाजे नांवार नीव सीम कार्ड घेवन दवरला कळ्ळें न्हू सो म्हाका तो नंबर आतां डिजिलॉकराचेर रेजिस्टर जावपा जाय लायक फुडें अशें कॉलेजीचे सगळे नोटिफिकेशन्स नाल्या किदें तेंचे नीव अपडेट बी येयले जाल्यार म्हाका कोळो कळपाक जाय न्हू ते खातीर सो तूं म्हाका मातशी मदत करतलो म्हजो नंबर रॅजिस्टर करपाक तुका खंयचो शिक्षक बी खबर आसा ताची हांव मदत बी घेवपाक शकतां किदें तुका आयडिया बी आसा जाल्यार प्लीज म्हाका कळोन दवर आं